नमस्ते नमस्ते हाँ हाँ सब्ज़ी वाली हाँ हाँ लौकी है नेनुआ है करेला है भिंडी है पालक है मूली है खीरा है ककड़ी है यह सब तो है नहीं नहीं ताज़ा ताज़ा है नहीं नहीं त हाँ भिंडी तीस रुपये किलो है खीरा चालीस रुपये किलो है हो जाएगा दो तीन रुपये हो जाएगा कम अब हाँ तो दस रुपये कम कर देंगे यही ना करेंगे महँगाई कितनी है नेनुआ आपका तीस रुपये पड़ेगा

लौकी तीस है

नहीं नहीं हरा हरा है ताज़ा ताज़ा है ना टमाटर चालीस रुपये किलो है हाँ महँगाई है गर्मी है ना गर्मी से महँगाई पड़ती है प्याज़ है साठ रुपये किलो लहसुन है लहसुन हैं आपका तीन सौ रुपये उस दिन उसी को कम कर देंगे ना हम आ जाते हैं आठ बजे आ जाते हैं हाँ हाँ हाँ मिल जाएगी मेरी सब्ज़ि ताज़ी रहती है ना है है हाँ है हाँ हाँ हाँ है है है सब है कब ले जाएँ ठीक है ठीक है